हाँ मैम नमस्ते यह यह कह रही हूँ कि हमको मछली चाहिए मरे हमको म अरे मछली चाहिए हमके मछ हमें मछली चाहिए और अरे सारे मछली मतलब एक किलो एक किलो हमको रोहू चाहिए और सारे मछली हाँ हाँ अरे हमको दस किलो चाहिए और रोहू अरे सारे मछली मतलब सिंघी है पहिना है और सधरी हो गयी और जो है यह प्यासी मछली हो गई हाँ यह चाहिए और एक किलो हमको रोहू भी चाहिए दस किलो अरे मेरे बच्चे हैं ना वो लोग बोलते हैं कि हमको मम्मी मछली ये रोहू खाना है तो हम बोले चलो ठीक है जब मछली ले रही हूँ तो बच्चे नहीं खाएँगे तो रोहू ले लेती हूँ रोहू बोल रहे हैं बच्चे तो ठीक है तो मछली का दाम कितने में देते हैं डेढ़ सौ रुपये और कुछ कम नहीं होगा ठीक है तब मैं आ रही हूँ कहाँ पर मिलेगा मछली मंदिर के तालाब के पास ठीक है ठीक है चलो आ जाऊँगी वहीं पर और तो ला कर और दे देना

सारी मछलियाँ जो है ओ मछलियाँ जो है हम ज़िन्दा हैं ना ठीक है तालाब की निकाली हुई हैं ठीक है और दे देना ठीक है तो कितना टाइम लगेगा ठीक है ठीक है चलो ठीक है नमस्ते मैम